हलो हलो मार्केट में सेल लॻियो आहे सेल में कई तरह तरह जा सामान मिली रहिया आहिनि हुन में नयूं चादरूं ऐं पर्दा सुठा मिलंदा आहिनि हलो पाणि चादरूं वठी अचूं हुन में चादरनि जी प्रिंट हेॾी सुठी आहे ऐं कलर बि ॾाढो सुठो आहे केतिरो बि धो धोई धोई केतिरो बि धो पर कलर न वेंदो न प्रिंट वेंदी अहिड़ी सुठी आहे हिन में फ़ुल गैरंटी आहे चादर वठी ॾियारी अची वेई आहे त पाणि चादरूं सुठियूं सुठियूं वठी अचूं हुते नई नई वैराइटी बि मिलंदी आहे कॉटन बि मिलंदी आहे ऐं सिल्क कॉटन बि मिलंदो आहे पर असांखे कॉटन में प्रिंट ॾाढी सुठी वणंदी आहे ऐं कलर बि ॾाढो सुठो हूंदो आहे ऐं कलर कॾहिं वेंदो बि कोन्हे हेॾो सुठो ईंदो आहे चादर एतिरी सुठियूं वणंदियूं आहिनि चादर में फ़ुल गैरंटी आहे